हाँ हैलो हाँ कौन बोल रहे हैं अच्छा प्रेम कुमार जी हाँ मेरी हुई थी मित्र से बात तो मुझे क्या है एक मकान चाहिए जबलपुर में नहीं मतलब सिटी से जो बाहर हो और थोड़ा अपना बजट में भी हो देखो अपने को कम से कम ये मान के चलिए पचास बाई पचास का मकान चाहिए या तो प्लाट मिल जाए या फिर बना बनाया मिल जाए तो और अच्छा है

तो तो मेरे को देखो मतलब रूम तो क्या चार रूम हो जाए एक हॉल हो जाए और लेट बाथ किचन बट यह चाहिए अपने को

अपना मान के चलो चालीस से पचास लाख का

ज़्यादा पुराना कंस्ट्रक्नस है तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर अपन नया कंस्ट्रक्नस कराएँगे अभी साल देखो साल दो साल साल दो साल का बना होगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ ज़्यादा ज़्यादा पुराना भी है कोई मतलब नहीं है

अच्छा सिटी के अन्दर तो मेरे को सिटी के बाहर चाहिए है ना हाँ हाँ अरे नहीं आज कल क्या है आज कल क्या है जो लेन ब्रोकर लोग रहते हैं बताते क्या हैं और देते क्या हैं तो मैं जो बात है

ठीक है

हाँ तो एक आप एक आप एक काम करो आपके पास जितने भी दो दो तीन मकान हैं यह यह आप मेरे को इनके एक तो फोटो भेज दो ठीक है ना और है ना है ना और इनकी लोकेशन भेज दो है ना और और मैं अगर हो सका तो जबलपुर कल आऊँगा क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल बाहर हूँ हाँ हाँ तो मैं मैं मैं मैं कल आऊँगा तो आपसे मिलूँगा और अपन डायरेक्ट देख भी लेंगे और आप जो भी देखो मेरी बात सुनो मैं तो एक साफ़ सुथरा व्यक्ति हूँ तो साफ़ बात करता हूँ आपका जो भी बनता है वो आप मेरे से भले से ले लीजिएगा पर बात यह है कि सामने वाली पार्टी से फेस टू फेस बात कर लीजिएगा और बता दीजिएगा की यह है है कि नहीं देखो दो पैसे की दो मेरी बात सुनो क्या है कि आप भी मजदूरी दो पैसे के लिए कर रहे हो कोई फ्री में तो मेरा काम करोगे नहीं है कि नहीं तो आप आपका पैसा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को पर यह है कि जो भी अपन वन टू थ्री उसी टाइम कर देंगे अपन ऐसा नहीं है कि कल परसु आइए बस देखो एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना मेरे को पेपर कम्प्लीट चहिएँगे ऐसा नहीं कि फलाने के नाम पर फलाने के नाम पर है और वह आयेगा जाएगा वह

ठीक ठीक अपन तो पेमेंट देखो मेरी बात सुनो फिफ्टी परसेंट कैश करेंगे और फिफ्टी परसेंट अपन करेंगे चेक से है ना क्योंकि पूरा नगद भी नहीं दे सकता मैं और पूरा के चेक भी नहीं दे सकता समझते हो आप तो अच्छा हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल बिलकुल है ना तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ है ना ठीक है साहब राधे राधे